पौधा ऐं बेली हरा भरा पौधा मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मुंहिंजी बालकनी में गमलनि में अलोविरा लॻल आहे ऐं मुंहिंजे घर में तुलसी जो पौधो बि लॻल आहे ऐं तंहिंखां पोइ पत्थर चट्टा पत्थर चट्टा जो बि मां पौधो लॻायो आहे पत्थर चट्टा जंहिंजो कालो करे पीर पत्थरी निकिरी वेंदी आहे पोइ फ़ाइदो थींदो आहे तुलसीअ जा पत्ता मां रोज़ु पंज पंज पत्ते धोई करे मां चाहिं मिलाए पीअंदो आहियां उहो बि ॾाढो फ़ाइदो कंदी आहे ऐं उन सां पौधनि सां हिकु त हरियाली ईंदी आहे तंहिंखां पोइ आशीर मिलंदी आहे ऐं मथे बालकनी में वियाहव सां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं बालकनीअ में गरमीअ टाइम बीहंदा आहियूं ऐं ठंडक बि मिलंदी आहे पोइ पौधनि खे सुबुह उथी करे मां पाणी ॾींदो आहियां पासे में फकंदा आहिनि पाणीअ जा कुंडो रखी छॾियो आहे ऐं हरियाली ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं उन में कॾहिं गुलाब जा पौधा बि लॻाईंदो आहियां तॾहिं तव्हां जा हे मोगरे जा गुल उहे बि ऐं जेकी जंहिं बि जंहिं प्रकार जा मूंखे पौधा या बेल मिलंदा आहिनि मां बालकनी में पूरी हरियाली करे छॾी आहे ऐं सुबुह जो नियमत रुप सां उथी करे भई पालींदो आहियां ऐं ॾाढो मन खे आनंदु ईंदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे